बर' रावा भारतनि दाइनथि सिदुलाव हाबनाय मोनसे राव जेरै बर' मेडियामखौ एल फि निफ्राय एम ए सिम फरायनो हायो बर' रावा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गुवाहाटी डिब्रुगढ़ कटन इउनिभारसिटिआव जायगा मोननाय मोनसे बर' मिडियाम